शिक्षा प्रणाली विशेष ज़रूरत वाले छात्रों के लिए बहुत सारी सहायता देता है उनको सहायता करता है उनके लिए स्कूल भी है सक्षम बच्चों के जैसे स्कूल होते है वैसे नेत्रहीन बच्चों के लिए अलग से स्कूल होते है बधिर के लिए बच्चों के लिए स्कूल होते है ऐसे मामलों के लिए निपटने के लिए जो हमारे शिक्षक होते है उनको प्रशिक्षण प्रशिक्षित होने चाहिए उनका प्रशिक्षण हमेशा चलता रहना चाहिए उन्हें नए नए आयामों से जोड़े रखना चाहिए ताकी वो उन बच्चों को सहायता दे सकें उनको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें उनका भविष्य बनाने में मदद कर सके नेत्रहीन बच्चे बधिर बच्चे इनके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए हर स्कूल में बच्चे पूरे हैं वैसे ही शिक्षक भी पूरे होने चाहिए आधे अधूरे ज्ञान से बच्चे न तो कुछ सीखते हैं न आगे बढ़ते हैं ऐसे मामलों में सिर्फ़ यहीं कहना चाहूँगी कि बच्चों की मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित शिक्षक उन्हें दिए जाने चाहिए